ایسے تو میں بہت سی کتابیں پڑھا لیکن اس میں اخلاقی کتابیں جو اخلاقی کہانیاں سبق آموز ہوتے یہ بالخصوص آج بھی اسکولس میں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کو بڑھاوا دے رہے کہ بچوں کو اخلاقی کہانیوں کے قصے پڑھاؤ اس سے ان کی زبان لینگویج بھی بہتر ہوتی اور ان کے اخلاق بھی ڈیولپ ہوتے جس سے سبق ملتا کہانیوں سے کہ ایسے کہانیاں بالخصوص اس کو تجسس پیدا کرے اور کھوج کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے فکر کرے یعنی اچھی بری کو تمیز کرنے کی فرق کو بتانے والے اس کے اخلاق کو بہتر کرنے والے ایسی کتابیں پڑھانے کی ضرورت ہے میں ایسی کتابیں زیادہ پڑھا بالخصوص اخلاقی اقدار آج اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کتابوں کے صرف برائے نام ہے کیا بولتے تا ویلیو ایجوکیشن اقداری تعلیم تو ان ان کتابیں میرے بہت انسان کو متاثر کرتی یہ انسانیت کی تعلیم دیتی یہ سماج کو تشکیل دینے سماج کو ترقی دینے کی تعلیم دیتی ہے ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے جو کتاب میرے کو متاثر کری میں پہلے شائع شاعری کی کتابیں بالخصوص امجد حیدرآبادی کی رباعیات وہ شخص اپنے پہ ان کے جو مصیبتیں آئے ان کو پیش کرے بہت ہی حکیمانہ باتیں انہوں نے اپنے رباعیات میں پیش کری اور ان کے بعض دوئی دیگر نسخے دیگر ان کے نسخے اب دستیاب نہیں ہے اور ان کی مزید میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور رباعیات امجد ایک موجود ہے اور خرخ امجد جس اس طرح کے ناموں کے اور بھی ان کی کتابیں ہیں وہ میں تلاش میں ہوں اس لیے ان کو حکیم الشعراء کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں شکریہ